आसामाव जोङो गुबुन गुबुन धोरोम बा आसामनि गोबां दोरोमनि सुबुंफोरानो गुबुन गुबुन रोखोमनि सि जोम गान जेरै आह आसामाव रायजो जानाय बा आसामनि थागिरि सुबुं जेरै एसामिया आसामिया सुबुंफ्रा गुबैयै सारिगोन सारिजों लोगोसे असमिया सुबुंफ्रा मेख्ला एक आसामिस सुबुंनि हिन्जाव माहारिफ्रा मेख्ला गानो जेरै आसामनिनो दोरोङारि सि जोम हिसाबै बा गाननाय जोमनाय उम फोरनि बायदि बेलेग रोखोमनि फोरनि जेरै आसामनि थागिरि उम बर' हारि गुबैयै आसामनि थागिबि बर' हारिनि सुबुंफ्रा आर'नाइ लायो जेरै बर' हारिनि गेजेराव हौवा माहारिफ्रा गामसा गानो आरो बर' हारिनि हिन्जाव माहारिफ्रा दख'नाजों लोगोसे आर'नाइजों माने बर' हारिनि हौवा माहारिफोराबो आर'नाइ गामसा बेबादि जोङो लायो नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो नायनो नांगोन एबा सावरायनो नांगोन बेनो जादों आसामाव बर' आरो एसामिसनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमनि एबा गुबुन गुबुन दोरोङारि सि जोम गान्नाय जोमनाय बायदि रोखोमनि सुबुंफोरबो दङ जायफोर बिथांमोना असमिया हारि एबा माहारिजों समानै एबा एखे रोखोमनि सारि बेबायदि गान्नायखौ जोङो आसामनि आसाम रायजोनि एसेल' अह नुनो मोन दा आसाम रायजोआव जोङो बेबायदि असमिया आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा मेख्ला आरो लोगोसे सारि बेखौ जोङो गाननाय नुनो मोनो नाथाय आसामनि गेजेराव रायजो जानाय थागिरि आसामनि सुबुंफोर बर' हारिनि सुबुंफ्रा गामसा आर'नाइ आरो दख'ना बेखौ गाननानै गाव गावनि हारिनि सिनायथि गाव गावनि गाननाय जोमनायनि गेजेरजों गाव गावनि सिनायथि आव फाव जेरैबायदि रायजो जानांगौ अनज्लायनानै रायजो जाबोगासिनो दङ नाथायब्ला नैबे मोनसे बाथ्राखौबो जोङो रायखांनांगोन एबा बुंनो नांगोन बे बाथ्रायानो जाबाय जोंनाव आसामाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा संसार जादोंब्लाबो बा गुबुन गुबुन गाननाय जोमनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनाय गानदोंब्लाबो ओजोङो बे एक मोनसे रायजोनि थागिबि हिसाबै जोङो आसामनि थागिबि हिसाबै सारि गानग्रा सुबुं माहारि मेख्ला गानग्रा सुबुं माहारि आरो आर'नाइ लाग्रा सुबुं माहारि गामसा गानग्रा सुबुं माहारि एबा जों बर' दख'ना गानग्रा सुबुं माहारि जों बयबो अनज्लायनानै जों आसाम रायजोआव संसार जाबोगासिनो दङ जुग जुग बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो अनज्लायनाय बयबो खौसेयै संसार जालाय बोगासिनो दङ नाथायबा मोनसे बाथ्राखौबो जोङो रायखांनो नांगोन मोनसे सम दंमोन एबा माब्लाबा माब्लाबा ओरैबायदि समफोर फैयो जोंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै जोङो नांज्लाय खमज्लाय एना एनि जोङो नुनो मोनो दा बेफोरनि गेजेराव जोंनि जि जि गाव गावनि हारिमु सिनायथि गाननाय जोमनायनि जि सिनायथि बे रोखा रोखा फैनो नागिरो बेफोर जाबाय जों दख'ना गानग्राफ्रा एबा आर'नाइ लाग्राफ्रा सोरबा सारि गानग्राजों एबा मेख्ला गानग्राजों बेबादि माखासे समाव माखासे बिथिङाव जोङो दाङा बाजिखौ नुहुरबाय थादों दा बेबायदि दाङा बाजि जा जेब्ला फैयो अब्ला जोङो गाव गावनि गाननाय जोमग्रा गाव गावनि राव फाव गाव गावनि आं आह हारिमु बेबायदि बिथिङाव जों माखासे समाव दाङा बाजि बेखौ नुदों आरो बेनि गेजेरजोंनो गाव गावनि सिनायथि गाव गावनि रैखाथि हारिमु रैखाथि गाननाय जोमनायनि रैखाथि बेयो फैनो नागिरो बेखौनो जोङो बुंनांगोन आसामनि गेजेराव आसामनि दोरोङारि सि जोम गाननाय जोमनाय बायदि रोखोमफ्रा जाहैबाय बेबायदिनो फोरमायनाय बायदि एबा जों बेबायदिनो मोननो हायो आसामाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा रायजो जादों संसार जागासिनो दं जुग जुगै जों समनिफ्रायनो बोसोरनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो दं बेफोरनि गेजेराव दङ बर' हारि बर' हारियाव गुबैयै दख'ना गानो आरोबाव बर' हारियावनो गामसा गानो बेफोरजों लोगोसे एबा दख'नाजों लोगोसे आर'नाइ लायो थिग बेबायदिनो आसामाव थागिबि हिसाबै आसामिस आसामिसफोर दङ जाय आसामिस बिथांमोना सारि गानो सुरिदार गानो दा आरो लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन माहारिजों लोगोसे हारि माहारिजों लोगोसे सुबुंफोरजों लोगोसे असमिया सुबुंफोरा सुरिदार बा सारि एबा धुथि बे धुथि बे धुथिखौ आसामिस सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन गावसिनि माहारि एबा हारिमु फोरबोफ्राव गान्नायखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो गामसायाबो गुबु गुबुन समाव गुबुन गुबुन गामसाखौ जों गुबुन गुबुन मुङै गामसाखौ जोङो गान्नाय नुनो मोनदों बर' हारियाव बिदिनो जों आसामनि दोरोङारि सि जोम गान्नाय जोमनाय बायदि रोखोमफोरखौ जोङो मोननो हायो गुबुन गुबुन ओनसोलाव समाज लानानै बेफोरो माबोरै आलादा जायो बेयो जोंनि थाखाय साननो गोनां एबा नायनो गोनां बाथ्रा जेरै जि ओनसोलाव जि ओनसोलाव बर' सुबुंफ्रा रायजो जादों बे ओनसोलाव बर' माहारिया सुबुंफ्रा बर' माहारिनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेयाव गाव गावनि गाननाय जोमनायजों दुगायो संसार जानो हायो थिक बिबदिनो आलादा रायजो लानानै रायजोफोर निजिनि गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया मा हारि माहारिजों सोमोन्दो गोनांखौ जि जायगायावनो जि संसार जायामानो जि गाननाय जोमनाया आलादा आलादा जायो